औ औ औ माबेनिफ्राय कल खालामदोंमोन औ मा गामि मोनथाय औ चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो गोलैयोना बेबो उम उम औ औ नुदों ओ उम उम

औ

अ औ थांनो हागोन नायनो हागोन आं नुखादों मिडियायाव नुनाया ओमफ्राय आं थांनाय जायाखै आं होनब्लाबो थांगोन समखौ नायनानै थांगोन आं औ औ औ मोजाङानो जादों दे फन खालामनाया टाइमआथ' दिनै सानसे साननैसोनि उनाव माबा नायनानै थांजागोन दां ओमफ्रायन आंनाबो ओरैहाय खामानि थायोना दस्रा दस्रायाव थांनांगौ जायो आं थांनाय जायोबा आं इन्फर्म खालामखागोन नोंनोनो औ औ दै बानायाथ' जेरावबो जाखादों जानाया माने जोंनियाबो ओरैहाय अफिसाव ओरै गोजान गोजान दस्रा दस्रा जायगायाव थांनांगौ जायोना सोलाबलाया आरो थांनो उम उम औ औ

उम औ औ औ बेखौथ' जों गोजौआवनो रायलायगासिनोखा जों थांगोन थांनाया माने जों साननैसोनि उनाव नायनानै थांगोन थांनाय जायोबा जों माबा इन्फर्म माबा आपडेट खालाम खागोन नोंसोरनोनो खिन्थाहरखागोन जों औ औ दे जासिगोन होम्ब्ला औ औ दे औ